मूल किरायाक बढ़लाके कारणसँ जे हम सवारी बुक कयने छलहुँ जे सरिसबपाहीसँ दरभङ्गा जाय लेल ओहिमे जे हमरा किराया लेल बात भेल छलए ओ एजेन्सी ओहिसँ बेसी हमरा किराया मङ्गलक जकर कारणसँ हम पाइ देबासँ इन्कार कयलहुँ आ सीधा ड्राइवरकेँ पाइ देबासँ इन्कार कयलाक बाद हम एकर मालिक आओर एजेन्सीसँ शिकायत केलहुँ